हँ हँ तऽ हँ तऽ ठीक छै चलू अहाँ हम तैयार छी अहाँके घुमबय वास्ते ओइ लए की छै आओर उच्चैठ भगवती जे छियै से अहाँके ओतय जे छै से कालीदासके सेहो स्थान छनि हँ हँ तऽ ओतय जे अहाँके उच्चैठ भगवती जे स्थान छथि ओतय एगो हाई इसकुलो छै जाहिमे कालिदास सुनने हेबनि अहाँ कालिदासके नाम हँ तऽ कालीदास ओहि विद्यालयमे चपरासीके काज सेहो कयने छथि आओर ओ की कहय छै नदी बहय छलै आब तऽ कनि नदी कम भऽ गेलनि पहिले तऽ बड़ी जगजगार छलै पहिलुका जमानामे आओर ओ नदीके ओहि पारमे उचैठ भगवतीके छन्हि स्थान

हँ तऽ अहाँके जे उच्चैठ घुमि लेब ओकर बाद अहाँके राजनगरमे अहाँके छन्हि राज दरभंगा द्वारा निर्माण कयल काली मन्दिर सेहो अहाँ घुमि सकय छी हँ आओर अहाँके उगना महादेव छथि भवानीपुर ओहो घुमि सकय छी विदेशर छथि ओहो घुमि सकय छी

आओर अहाँके कोनो दिक्कत

हँ तऽ विद्यापतिके जे आनल छथि से उगना महादेव हुनके मन्दिर छनि भवानीपुरमे तऽ अहाँ ओतय अहाँके दर्शन कऽ सकय छी ओतहु घुमि सकय छी हँ हँ हँ हँ हुनकर बिस्फी प्रखण्डमे छनि हूँ हुनको स्थान छनि विद्यापति नगर नामे छनि हुनकर बिस्फीमे तऽ ओतहु अहाँ हँ हँ ओ तऽ आओर सब सब सब ठिमा घुमा देब अहाँके ओइ लेल नहि कोनो दिक्कत हैत ठीक छै